जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा अचे थी अचे थी आवाज़ु अचे थी हा मां हीअं थी चवा तव्हांजी आइस्क्रीम जी शॉप आहे नी कहिड़े हंधि अथव कहिड़े हंधि अथव आइस्क्रीम जी शॉप दुकान अछा कहिड़ी अछा अछा त ईअं आहे की मूंखे चारि खपनि कुल्फ़ियूं सिंधी कुल्फ़ी थींदी आहे न मशनूं जहिड़ी चारि चारि कुल्फ़ियूं ऐं हा हा ऐं ब्रिक अथव ब्रिक आइस्क्रीम जी उहा मोकिलिजो हिकु हिकु हिकु हिकु हिकु मूंखे खपे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर त हिकु स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐं चारि चङी तरह पैक करे मोकिलिजो मां रहंदी आहियां नेहरु नगर हिकु बटा पांच में त होम डिलीवरी त आहे नी वञी हा त मोकिलिजो त पहुचाइजो घणी देरि में ईंदा ॿ कलाक अछा अछा हलु पर पहुचाइजो ॿिनि कलाकनि खां मथे न वठिजो टाइम वरी ठीकु आहे ब्रिक ब्रिक ऐं कुल्फ़ियूं कुल्फ़ियूं आहिनि हलु ठीकु आहे सुठी हुजिणी खपजनि मतिलबु चवण जो इहो आहे हल बिल क बिल मोकिलिजो मां छोकिरे खे छोकिरे खे ॾींदमि हथो हथ पैसा हा हा ॾींदीमांस नगद ॾींदीमांस हा पोइ नगद ॾींदीमांस मां हा हथो हथ नगद ॾींदीमांस नगद ॾींदीमांस त मोकिलिजो देरि न कजो ॿ कलाकनि जे अंदरि मोकिले छॾिजो ठीकु आहे

चङो हलु ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे जय झूलेलाल